ایک سو پچہتر ایک لاکھ سات سو پچیس تین لاکھ سات ہزار پانچ سو پچیس چار ہزار پانچ سو پچیس تیس ہزار دو سو پچیس